राजस्थान प्रदेश हिकु गरम प्रदेश आहे अमुमन हिते बरिसात जी ॾाढी कमी रहंदी आहे हितां जा ख़ासि जेके फ़सुलु आहिनि बाजरी आहे जूअर आहे मका आहे हुन जी घणी खेती थींदी आहे पाणीअ जी कमीअ करे खेतीअ ते ॾाढो असरु पवंदो आहे पाणी सुठो ईंदो आहे या बरिसात सुठी थींदी आहे त फ़सुलु सुठी थींदी आहे इहा फ़सुलु सुठी थींदी आहे त धंधनि धोड़नि ते असर पवंदो आहे सॼो दारो मदार बरिसात जे मथां आहे